आं तूं गोंयान येयलां म्हणून हय गोंयान येयला म्हणून कळ्ळें म्हाका तेका लागून तुका फोन केल्लो की तुवें कित तरी अशें हाॅटेलान तुका जाय अशें म्हण जेवणाचें तें पळोवपा अशें म्हुणून ना माजें होय सप्लाय करता हांव म्हणजें ना म्हणजें जाय तितल्यांक सांगता खंय खंय हाॅटेलां बरी आसता तीं तें सांगता हांव हय हय तेच होय होय सद्द्याक हांगा मडगांव एक बरें आसा सारकें जेवण थंय हाॅटेलान बरें मेळटा जेवण तेजें नांव निलम म्हण हाॅटेल आसा होय तितून शिवराकय मेळटा आनी हेय मेळटा नुस्त्याचेंय मेळटा बरें मेळटा जेवण होय दोनूय बरें मेळटा जेवण दोनशे रुपया प्लेट जेवणाचे तुका निस्त्याक मोडसो आसतलो होय आनीक किंगफीश हय बांगडे आस बांगडा थाली हय लेपो मागीर तुका ज्या प्रमाणें तुका जाय तशी ऑर्डर करपाची खंयचें नुस्तें जाय तें तुका आवडटा तें हय हय सर्विस तेंची फास्ट आसता म्हणटा क्लिन निवळ तशें सगळें बरें आसता तेंचें सर्विस बरी आसता तेंची होय लाॅजिंग आसता तेंचें तेचें वयर सकयल यें आसता हाॅटेल आनी लाॅजिंग वयर आसता तेंचे होय रेश्ट रूम बी तशें रावपा लाॅजिंग बरें आसतलें

होय तेंचें ट्वेन्टी फोर सेवेन चोवीस वरां भितर जो रूम आसा तेंचें एक हजार आठशे रुपया आसता हय चोवीस वरां होय मागीर चोवीस वरां नंतर मागीर दुसरी चार्ज लागता होय रूम बीन बरें आसा तेंचें आनी ते रूम बॉय बीन तेचे सगळे हे बरें आसता तेंचे होय कोलवा खूब आसा हाॅटेलां होय कोलवा खूब आसा हाॅटेलां तुका व्होडलीं जाय जाल्यार होय मडगांव सान एक दोन तीन किलोमीटर आसा चार किलोमीटर आसा न्हू तें मडगांवच्यान कोलवा हय आं आं आं हय हां बरें मागीर काॅल कर म्हाका बरें